बहुत रास गाछ नया नया प्रजातीके हमरासभक इलाकामे आयल आओर ओहिसभसँ रोपबामे जे किछु जानकारी प्राप्त भेल ओहि मोताबिक हमहूँ लगेलहुँ लोकोके लगबेलियनि आओर बहुत जे जे जे प्रजातीके हमसभ नामो नहि सुनने रही से से प्रजाति एखन लगेलहुँ

आओर वर्तमानमे बहुत प्रजाति जे छै से देशी विदेशी फलोसभक आबि गेलैए तऽ सभ लोक लगा रहल छथि ओहोसँ उपार्जन भए रहलैए लोकके आगू बढ़यमे मदति भेट रहलैए आओर हमरोसभके नीक लगैए आओर लोकोसभके एहिसँ किछु लाभ भए रहलैए